गुजरात में स्थानीय व्यापार समुदाय हिकु ॿिए जो सहयोगु समर्थनु कंदा रहंदा आहिनि ग्राहक पाइण जे लाइ विनम्र तरह सां कम कंदा आहिनि हिकु ते आहे आबादी प्राथमिक शिक्षा जे सम्कक्षा बि वेंदी आहे सोशल मीडिया जे माध्यम सां जुड़ियल रहंदा आहिनि हिकु ॿिए जे आर्थिक मदद बि कंदा रहंदा आहिनि ऐं ज़रूरत पाइण महिल ग्राहक जेके आहिनि उन्हनि खे बि मदद कंदा रहंदा आहिनि